हँ हँ हँ हँ नन्द हम बाजै छी आइ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा ओ हँ हँ हँ हँ नेपालमे तऽ अपना सभके हँ घुमैलए

से तऽ सभसँ पहिने बरसातमे तऽ बराज चलि जाउ भारत आ नेपालके बॉडर छिए तऽ ओहिठाम बराजो जा सकै छी आओर सुपौलमे तऽ हँ आ सुपौलमे मन्दिरो सब बहुत छै जे अहाँ जा सकै छी शिवजीके या कारूबाबा सभके छै ने जतऽ अहाँ नहि गेल हेबै सुनै छिए ओतऽ दूधे बहै छै सभ दिना सभ दूध चढ़बै लए जाइ छै खीर नहि ओ हँ

नहि तहन तऽ नहि हँ हँ

नदी कोशी नदी बहै छै कोशी हँ हँ बड़ा हँ हंँ ओ अहाँकए बीरपुर लग पड़ै छै भीमनगर बीरपुर बराज हँ हँ हँ हँ सुपौलसँ कते किलोमीटर हेतै एक्यूरेट तऽ नहि बता सकै छी हमरा नहि एते धियानपर अइ तैयो नहि हमरा धियानमे नहि अइ हँ वाहन वाहन जे चीज चारि चक्का दू चक्का जाहिसँ जाइ सुविधा छै ओकर दिक्कत नहि छै जाहिसँ जाइ जाहिसँ जाइ ट्रेन नहि हँ हँ हँ हँ हँ

तऽ हम भेज देब हम भेज देब हँ हँ हे ओतऽ इचना माछ बड़ सुन्दर बिकाइ छै बड़ सुन्दर इचना माछ बहुत सुन्दर होइ छै इचना ओ हँ हँ हँ हँ हँ होटल सब चीज मने खाना पीना बढ़िआँ आओर ओहिठमा आओर विशेषो बेबस्था रहै छै हँ हँ हँ हँ हँ रहै छै पहिने तऽ बहुत रास रहै लेकिन आब कनी कम भऽ गेलै पहिने चइनीजो समान सभ बहुत भेटैत रहै लेकिन आब ओ दुकान सभ बन्द भऽ गेल छै लेकिन तइओ बहुत रङ्गके छै सब चीज ओ तऽ हँ हँ नेपाल जेबै तहन तऽ करबे ने पड़त आब आइकाल्हि एकटा बात सुनलिए हँ यौ एकटा बात सुनलिए हँ जे अपन सभके जे ई पैसा रहै रहै ने पहिने चलैत रहै नेपालमे तऽ अही दिनमे सुनलिए ओ ई अहाँ मार्केट नहि कऽ सकै छी ई पैसासँ ओहि दुआरे अहाँ हँ हँ तऽ एहि दुआरे कनिटा बुझिके जाएब ई नया गप छी हँ बॉडर तक तऽ जाइए सकै छिए हँ ठीक छै हँ हँ हँ हँ तऽ से अइ से अइ सुविधा छै

हँ ओ सुपौलमे सुपौलमे हँ तऽ कर्णपुरके आसपास सिन्घेश्वर छै बड़ी सुन्दर बहुत रमणीक एखन सीढ़िओ बनलै हँ ठीक छै ठीक छै हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक